ہندوستان میں کھانا بہت ذائقے دار ہوتا ہے مختلف ریاستوں اور خِطّوں میں مختلف قسم کی پکوان اور مصالحے استعمال کیے جاتے ہیں ہندوستانی کھانوں کا کھانوں کی خصوصیات اور مختلف مصالحوں کا استعمال تازہ سبزیوں اور گوشت کا استعمال اور روایتی طریقوں سے پکانے کا عمل شامل ہے مشہور ہندوستانی پکوان کی بات کریں تو بریانی چاول گوشت یا سبزیوں اور مختلف مصالحوں سے بنی ہوئی ایک مشہور ڈش دال مختلف قسم کی دالوں سے بنی ہوئی جو عام طور پر روٹی یا چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے چکن ٹکّا چکن کی پیسوں کو مصالحے لگا کر تندور میں پکایا جاتا ہے سموسے آلو مٹر اور مصالحوں سے بھرے ہوئے مسل نما پکوڑے مشہور ہندوستانی مصالحوں کی بات کریں تو یہ سارے نام آئیں گے ہلدی پیلی رنگ کی ہوتی ہے مرچ سرخ یا سبز ہوتا ہے زیرہ ہو گیا گرم مصالحہ ہو گیا وغیرہ